इसकुलमे हमरा हिन्दी विषय सभसँ अच्छा लागैत छै हिन्दी विषयमे बढ़िआँ बढ़िआँ कहानी रहैत छै हिन्दी विषयमे हम अच्छासँ कहानी पढ़िके सुना दैत छिऐ हमराके इङ्गलिश भाषा तनि मनि आबैत छै हिन्दी हमरा सभके मातृभाषा छै हँ हिन्दी हमरा इसकुलमे सभसँ महत्वपूर्ण पाठ छै हँ देश देशमे सभसँ जादा हिन्दीके ही उपयोग करल जाइत छै हिन हिन्दी हमरा हम तनि मनि अच्छासँ बोल लैत छिऐ